پچھلے کچھ برسوں سے تبدیلی کافی بدل گئی ہے پہلے کے لوگ کا منورنجن ایسے ہوا کرتا تھا کہ لوگ ایک دوسرے کے گھر جا کر ایک دوسرے سے باتیں کر لیتے تھے اور باہر آ کر کچھ لوگ بچے بوڑھے سبھی بیٹھ جاتے تھے ایک ساتھ پنچایت لگ جاتی تھی اس سے ان کا ٹائم پاس ہو جاتا تھا اور بچے کھیل لیتے تھے یہی سب ان کے منورنجن کے وہ تھے اور اب کے زمانے میں تو ٹی وی کمپیوٹر فون یہ سب چیزیں آ گئی ہیں بچے انہیں سے انہیں میں لگے رہتے ہیں اور بڑے بھی سبھی کے پاس اپنے اپنے کام ہوتے ہیں پہلے کے زمانے میں ٹکنالوجی بہت کم تھی اور اس ٹائم سب سے زیادہ ٹکنالوجی ہے اس وجہ سے پہلے کے ٹائم سے اب تبدیلی ہو گئی ہے اور پہلے کے لوگ بہت ہی زیادہ کم منورنجن ہوا کرتا تھا ان کے لائف میں لیکن اب کے لوگوں میں بہت زیادہ منورنجن ہوتا ہے بہت زیادہ منورنجن ہوتا ہے اب کی لائف میں پہلے سے زیادہ بہت ہی زیادہ منورنجن ہے کیونکہ اب لوگ وہ لوگ ٹی وی دیکھ سکتے ہیں موبائل چلا سکتے ہیں گیم کھیل سکتے ہیں ریڈیو سن سکتے ہیں